आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटि आव थांबाय थानाय समाव ट्रेन्सप'र्ट गारिया माखासे सिट फोरा जिलाबायनाय आरो गारिनि लामायाव पांचार जादों हर्न बेल आबो मोजाङैनो जाया हर्न बेल आ जेरै गुबुन गुबुनफोरनि गारि फैनायाव साइड नि बेल माबाया रावबो गुबुना खोनायिबायदि जोबसो जायो आरो गारिया लामा ससेयावनो पांचार जादों बे पांचार जानायाव ओ नै घन्टा सोआनो नेनांदों आरो आरो सिट फोरनि जिरायग्राफोरा गासैबो जिलाजोबनायमोन बेवहाय मोजां रोखोमै गोसो बायदियै जिरायनानै उन्दुलांनो एबा मोजाङैनो मोजां सहैनो हानायनि मोनसेबो माबायानो गैयामोन आं जेराव खर' सानाय बायदिया आंनाव गोहोम खोलैदोंमोन आरो लामा ससेयाव ससेयाव थाव जोबनानैबो आङो गोबाव सम नेनो गोनां जाबावदोंमोन बेबायदिनो बायदि बायदि जाथायफोरा बे गारियाव ट्रेन्सप'र्ट गारियाव नुजाथिनायखौ मोननाय जादोंमोन आङो